جب گانا سننے کا دل چاہتا ہے تو اکثر اردو زبان اور ہندی زبان کے گانا سنتا ہوں اور سمجھتا ہوں اس اور اردو ہندی زبان کی گانا سمجھ میں آتا ہے اچھا لگتا ہے اور بھاتا ہے صحیح لگتا ہے اس لیے ہم اردو اور ہندی گانا زیادہ تر سنتا ہوں کیونکہ اپنا بھاشا ہے سمجھ میں آتا ہے اور دوسرے بھاشا میں ہے بنگالی ہو گیا آسام ہو آسامی ہو گیا بھوجپوری ہو گیا یہ سب جو گانا ہے اس کے اندر جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ سیکھنے کو وہ سننے کو اچھا لگتا ہے تو جب سنتا ہوں اچھا لگتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس ٹیکنیک کو حاصل کروں اسے کیسے بولا جائے کہ ہم کو بھی بولنے آئے پڑھنے آئے تو اس کے اندر جو ٹیکنیک ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے تو اس لیے کہ جس طرح ہم کو ہندی گانا اردو گانا اچھا لگتا ہے اسی طرح اور دوسرے کو بھی اچھا لگتا ہوگا لگتا ہے اور دوسرے بھی اس کو سنتا ہے اور اس کو بھاتا ہے تو اس کا جو ٹیکنیک ہوتا ہے اس کو یاد کرتا ہے تو اس لیے ہندی گانا اردو گانا بہت اچھا ہے اور جس کو بنگالی زبان ہے بنگالی گانا اس کو اچھا لگتا ہے جس کو بھوجپوری زبان ہے اس کو بھوجپوری میں اچھا لگتا ہے